अहाँ कमल जी बाजै छिए हेलो अहाँ कमल जी बाजै छिए अहाँके बच्चाके रिजल्ट टेस्ट एग्जाम बहुत खराब गेल तऽ अहाँसब धिआन नहि दै छिए अपन बच्चापर पढ़ै लिखैपर ओ बहुत बहुत अथी भऽ गेल अछि से किएक भेल बच्चाके नाम बच्चाके नाम सोनू अछि कोन किलासमे टेन्थ किलासमे अछि ओकर टेस्ट एग्जाम बहुत खराब गेल एक तऽ मैथमे बहुत खराब नम्बर गेल आओर उपरसँ केमिस्ट्रिओमे बहुत खराब नम्बर गेल तऽ मतलब हुनकर सब जतेक सब्जेक्ट छै ने विषय ओहिमे बहुत मतलब पढ़ैत नहि छथिन आओर सबटामे ओतना नम्बर आएल छनि पास जोगर ओहिके अलावा ओतेक नम्बर अएले नहि छनि हुनका लगभगमे मार्क कम आएल छनि हुनकर टेन्थ हम ओ शायद हुनका पढ़ैलए घरपर कए घण्टा रातिके पढ़ै छथि नहि नहि हमर जे मतलब जतेक शिक्षकसब छथि ओसब बहुत नीकसँ देखै छथिन जाँचै छथिन कॉपीके किनको नम्बर कम नहि हेबाक चाही गलती नहि हेबाक चाही ताहि दुआरे ओकर एक बार नहि जतना बेर मतलब भऽ गेल अछि ताहि दुआरे

आओर कनी हँ

ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै